मूंखे कश्मीर वञणो आहे कश्मीर जो उते थदि ॾाढी पवंदी आहे ॾाढी बर्फ़ पवंदी आहे मूंखे उते ॾींहं बर्फ़ बर्फ़ ॾिसणी आहे ऐं उते मूंखे बर्फ़ सां रांदि करणी आहे ऐं उते सभु सीटर अ कोट इहे सभु सुठा मिलंदा आहिनि मुंहिंजी साहेड़ियूं चवंदियूं आहिनि कश्मीर में भई बाग बगीचा हवा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे उह ॾाढी मना दिलि खे ॾाढी वणंदी आहे मां मां हवाई जहाज़ में वञणु चाहियां थी ऐं हवाई जहाज़ जो बि मज़ो वठी स वठणु चाहियां थी मां बर्फ़ में बि वञणु चाहियां थी बर्फ़ में बि बर्फ़ में रांदि करणु चाहियां थी बसि